जीअं त घर में नओं ॿारु ॼमंदो आहे त तमामु घणी जेके आहिनि रीतियूं रिवाजूं असां मल्हाईंदा आहियूं उन ॿार जे ॼमण जे ॿिए ॾींहं ते ई असां ॿार खे खीरु कछाइबो आहे ॿार जे मुंहं में ॿिनि आखिरुनि आङिरियुनि सां माखी चटाइबी आहे जीअं त ॿार जी जेकी वाणी आहे उहा मिठी रहे ॿार जे ॼमण जे छ्हें ॾींहुं ते छठीअ जो प्रोग्राम रखियो वेंदो आहे जंहिं ॾींहुं असां ॿार जो नाम करणु रखंदा आहियूं यानी त उन जो नालो रखंदा आहियूं उन खां पोइ ॿार जो मुन्नणु लहंदो आहे केरु दसहरे जे पहिरिएं ॾींहं ते लाहींदा आहिनि त के चंड ते लाहींदा आहिनि अलॻि अलॻि हिसाबनि सां माण्हू जेको आहे ॿार जो मुन्नणु लारहाईंदा आहिनि उन खां पोइ जेके ॿार जी माउ हूंदी आहे उहा ॿार जे नानाणे वञी करे फुला झले ईंदी आहे फुला वठी ईंदी आहे त हीअं तमामु घणी क़िस्म जी जेकी रीतियूं रस्मूं आहिनि ॿार जे ॼाए खां पोइ हुन जे पहिरियों साल मल्हाए वेंदियूं आहिनि